हाँ हैलो बोलिए ठीक है बोलो बोलिए हाँ काम तो चल रहा है पहले तो जो है सो पहले तो तो था जो है सो पहले मिट्टी कलन होता था अब तब ईंट कलन होता है तब मुखिया ये सब जानते करते हैं जो मुखिया सब के फुल वह काम होता था तो रहे खहे वाला काम होता था अब पहले तो जो है सो मिट्टी कलन का काम चलता था अब तो ईंट ईंट वाला काम पहले मिट्टी कलन होने के बाद जो है सो यह ईंट लगता था खड़ंजा करके आदमी छोड़ देता था लेकिन अब जो है हाँ बोलिए हाँ तो आपका मुखिया तो ठीक होगा हमारे यहाँ मुखिया सब जो है ना आपका मुखिया जो है सो मुखिया ठीक है तब करवाइए कैसे ढलाई का काम शुरू है अच्छा चलिए सरपंच कौन है और

चलिए बहुत अच्छा है ऐसा ही करके हाँ अच्छा काम कर रहे हैं मुखिया जी और बोलिए और क्या काम क्या सब बात है विधायक के थ्रू यह विधायक के थ्रू से तो बहुत फंड आया था ना विधायक के तरह से विधायक के तरह से लाइट आया था लाइट बत्ती आया था इसके बाद जो है सो आया था तो इसमें क्या आप लोगों को मिला है ना अएं हाँ हाँ हाँ हाँ है हाँ हाँ हाँ मिलता है हाँ आएगा मुखिया के थ्रू से भी है विधायक के थ्रू से भी है ठीक है ना हाँ तो आएगा ही ऑनलाइन करा दिए ना ता आ जाएगा आपके नाम से जो है सो आ जाएगा पंचायत में हर पंचायत में देना है ठीक है ना हर पंचायत में देगा जो है सो सोलर लाइट हर पंचायत में देना है और बोलिए ठीक है तो विशेष बात बाद में किया जाएगा